हा मां योगा अभ्यास जो अनुभव कयो आहे योगा सां शरीर जी कमज़ोरी परे थिए थी ऐं शरीर जो मोटापो बि परे थींदो आहे असीं खे योगा अॻिते वधाए खपे छो त योगा करण सां घणेई रोॻ परियां थींदा आहिनि ऐं माइग्रेन मथे में सूरु ऐं घणेई रोॻ शरीर खां परियां थींदा आहिनि योगा करण सां शरीरु स्वस्थ रहंदो आहे ऐं योगा करण सां शरीर खे हलिको महसूस थींदो आहे